हॅलो आ फ हय हय आफोन्सो टेक्सी सर्वीस उलयता कशी मदत करूं हांव तुमची ओके ओके सो सद्या तुमी खंयच्या रिजोर्टान आसात बाणावले कोलवा मोबर

ओके तर तुमकां पयलीं सगळ्यांत पयलीं आमी बिचीस भोंवडावपाक शकतात कितले दिसाचो स्टे आसा तुमचो गोंयान ओके तर आयज आमी बिचीस जर भोंवतात जाल्यार फाल्यां मागीर देवळां आनी मागीर बाकीच्यो गोश्टी आमी भोंवपाक शकतली तर आयज आमी तुमकां बाणावले आनी कोलवा आनी लागीं लागीं जे बिचीस आसा अशे पांच बिचीस भोंवडावपाक शकतात तुमी तयार आसा येवपाक

हय सद्या सकाळचीं णव जाल्यात तुमी जर रेडी जाता जाल्यार एक धा साडे धा म्हणल्यार हांव तुमकां पिकअप करतलें आनीक पांच बिचीस भोंवपाचो आमचो फॅर टॉटल एक स हजार जाता तातूंत जर तुमकां एकश्ट्रा एड करपाचें आसा जर शेक्स आनी हे एक्टीवीटिज त्यो सुद्दां आमी दितात पूण टॉटल मागीर धा हजार जाता हय सो हय हय मॅडम आमचे हांगा गोंयान न्ही ओला आनी उबर सर्वीसीस एवेलेबल ना सो तुमी ऑनलायन जर गेली पळोवपाक जाल्यार तुमकां कसल्योच सर्वीसीस मेळच्यो ना आनी बाकीचे जे टेक्सी ड्रायवर्स आसात ते तुमकां अशेंच बारा चौदा हजार सांगतले कारण टुरीश्ट पळयतकच ते मातशे चड सांगतात सो आमचो जो तो मातसो बजेटान आसा सो आनी आमच्यो टेक्सी रोखड्योच दुसरे कडेन वतल्यो सो तुमकां बूक करपाक त्रास जातले सो तुमी मातशें आतांच कनफर्म केल्यार बरें जाता आशिल्लें हय हय हय जाता जाता जाता बरें थेंक यू